جی جی جی میں میرے کو ایک موبائل ایک موبائل سنٹر سے بات ہوئی میری یہ اُن سے بات ہوئی سر ایک ہاں جی نہیں میرے کو جو ہے ہمارے ایک فرینڈ جو ہے ہمارے دوست آپ کا نمبر دیے تھے اور یہ بولے تھے کہ جو ہے آپ کے پاس جو ہے ون پلس ٹین پرو جو ہے آج کل جو نیا نکلا فائیوجی میں وہ موبائل ہے بول کے بولے تھے آپ کے پاس جی جی ہاں ہاں جی جی جی جی اچھا اچھا لیکن میرے اچھا اچھا جی لیکن لیکن میرے کو تو فی الحال وہ وغیرہ یہ آئی فون وغیرہ تو نہیں ہونے کا تھا میرے کو تو ون پلس ٹین پرو فائیوجی موبائل ہی لینے کا تھا یہ اپنے کو یہ کہاں تک ملیں گا اگر اپن لے تو اچھا آ جی جی اچھا جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں ٹین پرو فائیوجی موبائل جی ہاں جی ہاں

اچھا ماسٹر تاج ایک بہت اچھی بات ہے یہ تو زبردست جی ہاں جی ہاں جی ہاں صحیح بول رہے ہو جی ہاں یہ نہیں ایٹ جی بی ایٹ جی بی چاہیے میرے کو اچھا تو یہ ایٹ جی بی ایک ٹویل جی بی کا اور ایک جو ابھی ایک آپ جو بول رہے یہ کتنے کہاں تک پڑیں گا یہ

جی جی اچھا جی جی جی ہاں ہاں ہاں جی جی ہاں ہاں شو نہیں کرنا جی ہاں جی ہاں اچھا جی ہاں ہاں ہاں جی جی جی اچھا جی ہاں جی جی ٹھیک ہے میں اِنشا اللہ میں پھر میں یا تو میں لینے کے لیے ہی کبھی آ جاؤں گا میں اِنشا اللہ ڈائریکٹ آپ سے بات کی جی اچھا

جی اچھا جی شُکریہ جی جی جی جزاک اللہ خیر جی شُکریہ اچھا اچھا اچھا